हमर सबकेँ बगलमे एक आदमी कबूतर पोसने छै जेकि ओ कबूतर हमर सबकेँ अङ्गना घर अबिते रहए छै आओर ओ कबूतरके लिए हमसब दाना छीटए छिऐ तब कबूतर आबिके खा लए छै आओर हमरा सबकेँ बहुत नीक लागए छै जे ओ कबूतर हमर सबकेँ दाना खाए छै आओर हमसब पानियो भरिके राखि दए छिऐ आओर पीबए छै ओ पानि ओ पानी पीब कऽ फेर उड़ि जाइत छै हमसब सुबह शाम दैत रहए छिऐ तऽ सुबह शाम ओ कबूतर हमरा सबके अङ्गना घर आबैत रहए छै खाए लऽ आओर पानि पीए लए ओ कबूतर लागैत छै हमर सबके अङ्गना घर चिन्ह गेलै हँ इएह खातिर आबए छै हमरा सबके बहुत नीक लागै छै खाना दएमे कबूतरके आओर हमसब अपन छप्पर परके रोटी सब फेंँक दए छिऐ जे केओ बाहरके कौवा मैना सब आबए आओर ओ रोटी लए लिए जे हमर सबके घरमे बचल रहए छै आओर ओ एना फेंँकल नहि जाए कोनो पक्षीकेँ अंश भए जाए तऽ ओ कौवा सब आबिके खा लए छै आओर उड़ि जाइत छै तऽ हमसब दैत रहए छिऐ चिड़ै चुनमुनके अपन घरके दाना सब खिलाबैत रहए छिऐ आओर हमरा सबके ई करएमे बहुत नीक लागैत छै जेकि ओ पक्षिओ सब हमर सबके अङ्गना घर आबैत रहए छै हरदम तऽ अच्छा लागए छै उड़ैमे